औ आं फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव आखिनायखौ एसे एनै सोलोंदोंमोन सिगां समाव उन्दै समाव आङो बे आखिनायखौ सोलोंदोंमोन औ आङो बे फरायसालिमा कर्सनि सोमोन्दै एसे मिथिगौ जोंनि बे क'क्राझाराव थानाय फाइन आर्ट एकादेमियाबो जोंनि मोनसे कर्स आंहा आरिमुनि गिरियानि फारसे बेबायदिहाय थिखानाय थांखि बा मिजिंफोर गैया अब्लाबो आङो हारिमुनि माखासे माखासे आरिमुनि माखासे सानस्रिफोरखौ आङो मोजां मोनो जेरै मोसानाय बा दामनाय देनाय दामनाय देनायनि बेलायावलाय जोङो सिफुं सुनाय सिफं सुनायफोरखौ जों आङो मोजां मोनो मानो होनोब्ला सिफुंनि देंखोजोंनो जोङो गोबां मेथाइफोरनि देंखोखौ जोङो होनो हायो आरो जोंनि गोसो सिंनि माखासे सानस्रिफोरखौबो जोङो बे सिफुंनि गेजेरजों होनानै जोङो मानो हायो बेखौ जोंनि सानस्रिखौ दिहुननो हायो बेनिखायनो आंहा बेनि फारसे थांखि बा मिजिंफोर गैयाब्लाबो बेफोरखौ नायनायनि बा मिथिनायनि गोसोयाव मोनसे मा दङ मिजिं दङ जे गावहा बेफोरखौ सोलोंनायनि बा रोंनायनि थाखाय मोनसे थांखि गैयाब्लाबो गुबुननि गुबुननि बा मोसानाय बा दामनाय देनाय बेफोरखौनो माजायो नायनानै गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो आरो बे आरिमुनि केरियारनि फारसे जोबोद मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव आरिमुफोर थायोब्लासो जोङो जोंनि थांनानै थानायाव माखासे नेमखान्थिफोरखौ जोङो आबुं जानाय बायदियै मोनो